खारवी म्हूणटा ते नुस्तें गरोवपी आसतात आनी ते दर्यान वचून पागतात पागून नुस्तें येता दुसरें म्हुटल्यार ते गरोवणेक वयतात गरोवपाक ती शितारी घेवन गरोवपाक वयता पळय तेजेर नुस्तें पागतात हे पगतात आनी तेचेर तुका पालु येता भाणुशी येता हे आपलें आनी कहलेंय नुस्तें दोन तीन तरेचे येता ते जाले दुसरें म्हटल्यार ते काटाळी मारतात काटाळी मारता तेका खूब नुस्तें येता काटाळेक आनी ते मागीर ती नुस्तें खूब तरेचे येता तरे तरेचे नुस्तें ताका मेळटा आनी ते हाडून मागीर ते बाजाराक विकतात आनी काटोळी माल्ली न्हू मागीर ती वयर काडपाक तांकां खूब त्रास जाता आनी ते वयर काडटात ही आनीक आनी कहलेय एक मारता ते दाबण दाबण दाबण मारतात दाबण मारतात ते तेका सुयो लायतात सगळें हेचे तास तासाक सुये लायतात आनी ते भाटा ते नुस्तें खावक येता थंयत गडप जाता आनी ते मगीर वयर काडटा आमी आनी काटोळेक काटाळी आस्ता ती सगळ्यांक वोडीत वयतात आनी ती मारतात ती वयर काडटात आनी सितारीन गरयतात पळय ते भाणुशीं तामोशी आनी पालु सिरयल पालु आनी हेचो पळय हे मेळटा हय सिरयल पालु जालें